ون پلس ای ٹی وی آن لائن سے لیا تھا بہت ہی اچھی تھی میں چھ مہینے سے یوز کر رہا ہوں پروڈکٹ بہت ہی اچھی کلیئرٹی ہے اس کے اندر اور ریمون سینسر اتنا اچھا ہے دور سے بھی لیے ایپ ایک چھ سات میٹر سے بھی یہ تو کیچ کرتا ریمونٹ اور وائی فائی بھی ہے اس میں کلیئرٹی بہت ہی اچھا ہے ساؤنڈ کلیئرٹی اچھا ہے وائی فائی سے اپن کنکٹ کر کے یوٹیوب وغیرہ دیکھ سکتے ہیں نیو فلم وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو جو بھی گوگل وغیرہ سے بھی ایپ وغیرہ سب کچھ آن لائن سے بھی دکھتا ہے فون سے کنکٹ ہو کے فون کے پورے فیوچرس بھی اس میں دکھائی دیتے ہیں جیسا کہ آپ کچھ بچے وغیرہ کو ٹی وی کے اندر کارٹون بھی لگا کر دیکھ سکتے ہیں اور سیریل وغیرہ آپ کی فیورٹ کوئی سے بھی آپ کے پسندیدہ سیریل دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اور آپ کے اس کے اندر ان پٹ آؤٹ پٹ آپشن بھی ہیں جیسا کہ پین ڈرائف ہے لیٹسٹ وہ او ٹی جی کیبل ہے وہ بھی اس میں آپشن ہے آپ کا ڈائرکٹ فون کا او ٹی پی سے لگا کر وہ ٹی وی میں کنکٹ کردیا تو بہت ہی اچھا آپ کو سہولت ہو جاتی ہے پرانے ٹی وی کے اندر وہ آپشن نہیں تھے یہ لیٹسٹ میں پروڈکٹ بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے اور ون پلس کی ٹی وی ہے یہ میں کچھ منگا کر چھ مہینے ہوا ہوں مگر اس میں بہت ہی اچھا ہے ون پلس کی ٹی وی کی کلیارٹی